बस हलो हाँ आप टेलर बोल रहे आप टेलर बोल रहे हैं पर आपका नाम सुने हैं कि बहुत अच्छा कपड़ा ओपड़ा सीते है

एक सट का फिटिंग करवाना है आएँगे ठीक है दुकान पर आएँगे दुकान पर आएँगे तो फिर और बात करेंगे आएँगे सुने हैं कि सर्ट उट है उसको फिटिंग करवाना है बउआ सबका हाँ

ठीक है तो अच्छा से फिटिंग कीजिएगा सुने हैं बहुत नामी गामी हैं

ठीक है तो ठीक ठीक है तो फिर आएँगे कहाँ पर दुकान हो आपका

ठीक ठीक ठीक है तो बउआ के सट ठीक है पता करके आएँगे बउआ का सर्ट लेकर

ठीक है थोड़ा देर में आएँगे अरे घंटा लगेगा आने में अभी आ रहे हैं वही से आएगा उसके बाद कपड़ा ले कर नहीं बच्चा का स्कूल है तो तो एक दो दिन में देइए देते तो बेहतर होता

अच्छा ठीक ठीक है उसी में समय निकाल कर इसको भी बोआ का सट का फिटिंग कर दीजिएगा

सट को फिटिंग करना बच्चा को